ہندوستان میں بہت بڑا بڑا اسپتال ہے وہاں بیمار آدمی پڑتا ہے تو اسپتال میں جاتا ہے وہاں علاج ہوتا ہے اور انسان کا دوا سوئی آدھ ڈاکٹر کی طرف سے ہوتا ہے کھانے پینے کا ہندوستان میں بہت اچھا ویوستھا ہے ہم لوگ صحیح سے رہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں گھومتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اور وہ ہم لوگ جو ہے کھانا پینا صحیح ڈھنگ سے کھا کھاتے ہیں ہندوستان میں صحیح سے علاج دوا دارو کا سمبھاونا ہے اور کلکتہ میں بہت بڑا بڑا ہاسپیٹل ہے اور ایک یہاں پٹنہ میں بڑا ہاسپٹل ہے وہاں صحیح سے علاج دوا دارو ہوتا ہے سرکار کی طرف سے